हाँ भैया शर्मा विष्णु रेस्टोरेंट से बोल रहे हैं जी सर मेरे पास एक कूपन है आपके रेस्टोरेंट का जिसमें लिखा है कि इसमें हमें दिया इस समय आपसे खाना खरीदते हैं तो आप डिस्काउंट देंगे हाँ हाँ जी जी मैं एक सप्ताह पहले आई थी तो मुझे ये कूपन आपने दिया था जी जी हाँ तो मैं आपके रेसटोरेंट से दाल रोटी आलू की सब्जी छोले और पनीर कुल्छे और मटर पनीर पापड़ अचार ये सब मंगवाना चाहती हूँ अच्छा हाँ छः प्लेट दे दे दीजिए तो मैं ये पूछ रही थी अगर ये कूपन मैं लगाती हूँ तो आप मुझे डिस्काउंट देंगे जी तो मेरा एड्रेस लिख लीजिए आप और ये कूपन मैं लगा देती हूँ आप मेरे घर ऑनलाइन डिलेवर कर दीजिएगा मैं पेमेंट दे दूँगी जितने छूट मिलती है इस कूपन से उतना ठीक है जितना बाकि का बचता है मैं ऑनलाइन डिलेवर डिलेवरी बॉय जो है उनको बची हुई राशि का भुगतान कर दूँगी